खंयच्यान पर्सनल हावजींग हां सांग पात्रांव किदें जालें तुमी पयली कंप्लेन केल्ली आहा कितें नांव म्हणलें हां तुमचें नांवां सांग म्हाका पवन नायक ओके कितले दीस जाले म्हणलें तुमी उदक ना आं पात्रांव कितें जालें जाणा पयर आमगेली ती मेन पायप लायन आहा पय ती डॅमेज जाल्ले कारणान न्ही पयर रिपेरिंगा घेतलेली तुमचे उपासनगर न्ही मातशें वयर पडटा न्ही उदक तें आमी उदक रिलीज केल्लें पूण उदक वयर चडटा तुमचें उदक वयर चडना म्हणजे मे बी आयज आयज तुमकां येतलें कळ्ळें न्ही तें आनी कितें आसता निवळ केलें न्ही तें तांबडे उदक जाता पायपांनी चिकोल आसता न्ही मड आसता न्ही सो म्हण स्टाटींग तुमकां मातशें तशें येयला आसतलें आयज जातलें क्लियर पात्रांव हय मातशें तेंच तें हें जाल्लें न्ही पायपलायन फुटलेली आहलेली मातशें प्रोब्लम हय हय तूं एक काम कर नंबर सांगता मात्सो तुमचो हांव नंबर बरोवन घेता आनी तुमचें नांव कितें म्हळें पवन नायक न्ही राव आं पवन नायक हय नायन टू सेवेन फोर ओके सर ओके आयज जातलें सर पात्रांव आयज जातलें ना जाल्यार फाल्यां मागीर तुमी परत कॉल एक करून हें करात नाल्यार हांव तुमकां कॉल करता फाल्यां ओके आयज येतलें पात्रांव तुमी टेन्शन घेवनाका येतलें